हीअं त असांजे महाराष्ट्र राज्य में घणा ई धूम धाम सां जेके आहिनि त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि पर मां सभ खां वॾे में वॾे त्योहार जी ॻाल्हि कयां त उहा आहे गणेश चतुर्थी असांजे गणपति बप्पा जी जो त्योहार जंहिंजो उत्साह सॼे महाराष्ट्र जे माण्हुनि में तमामु घणो भरियल हूंदो आहे इहो त्योहार ईंदो आहे आगस्ट ऐं सैप्टेंबर महीने में हिन साल बि अची रहियो आहे त तव्हां ॾिसंदा त जॻहि जॻहि ते जेको आहे कलाकार सुइं पंहिंजी सुहिणी कला सां गणपति बप्पा जी मूर्ति जेके आहे उहे ठाहे रहिया आहिनि हुननि जी डेकोरेशन करे हुननि के सजाए रहिया आहिनि एक दम प्यार सां हुननि जी सेवा करे रहिया आहिनि अॻरि जे मां सिर्फ़ु महाराष्ट्र जे बॉम्बे जी ॻाल्हि कयां त तव्हां खे त ख़बर हूंदी बॉम्बे महाराष्ट्र जे गणपतियुनि जी जान आहे हुते वॾा वॾा जेके आहिनि पंडाल धूम धाम सां गणपति बप्पा जी शेवा करे हुननि जी आरती करे अराधना करे हुननि खे मनाईंदा आहिनि जे वॾे में वॾे पंडाल जी मां ॻाल्हि कयां त तव्हां खे ॿुधायां त लाल बाग च राजा हिकिड़ो तमामु जेको आहे अ मशहूर पंडाल आहे जितां देश विदेश मां माण्हूं अची हुते अची कलाकनि जा कलाक लाइन में बिह करे दर्शन कंदा आहिनि त असांजा कलाकार बि हिनमें तमामु सुहिणी भूमिका निभाईंदा आहिनि ऐं तमामु सुहिणे नमूनो इहो त्योहार बि मल्हायो वेंदो आहे जंहिं जो नालो आहे गणेश चतुर्थी जेका आहे महाराष्ट्र जी जान